तैराकीमे हम अहाँ सभ सॅं पहिने तैराकीमे जे जाइ तऽ लाइफ जैकेटके व्यवस्था राखी जँ तैराकीमे कोनो प्रकारके भूल भेलै तऽ लाइफ जैकेट सऽ हम सुरक्षित भऽ सकै छी ओना तैराकीके लेल सभ सॅं पहिले जे हम पानिमे कूदि तऽ ई ध्यानमे राखऽके चाही जे हमर जे दुनू पएर छै ओ दुनू पएर एक साथ पानिमे खसै तऽ हमरा शरीरमे कोनो प्रकारके हानि नहि भऽ सकैया लाइफ जैकेट हमर सुरक्षा राखत वेशभूषा टोपी पहरि ली चश्मा पहरि ली बहुत सारा उपाय छै जे कि हम तैराकीमे हमरा नोकसान नहि भऽ सकैया जँ अहाँ अपना सँ सतर्की रखबै तऽ ओना शारीरिक दृष्टिकोण सँ तैराकी उत्तम चीज छै तालाबमे जाकऽ हमरा सभके जे छै से स्विमिंग करबऽ चाही हम सभ जे छै से तैराकी करी हम सभ तऽ देहाती इलाकामे रहै छी ओकर देहाती क्षेत्रमे हमरा सभके जखन बाढ़ि आबि जाइ छेलै तऽ जँ हेलऽ नहि आबैया तऽ हम अपना मंजिल पर पहुँचियै नहि सकै छी हम जायब कोना हमर जे आयुर्वेद अछि आयुर्वेद सेहो कहैया जे तैराकी करबाके चाही जे हमर जे शरीर जे अछि हमर शरीर स्वस्थ रहत जतेक सुन्दर ढंग सँ तैराकी हेबै तैराकी होबऽमे दुनू पएरके चलाबऽ पड़ै छै दुनू हाथके चलाबऽ पड़ै छै पूरा शरीरके व्यायाम छै आब जाइ आदमीके पेट नम्हर भऽ गेलैनि हेँ ओ जँ तैराकी करै छथि तऽ हुनकर पेट भी समतुल्यमे भऽ जेतनि आ अनुलोम विलोम जे भी छै सारा व्यवस्था तैराकी केला सँ बहुत सुन्दर हेतै इसभ हमर पूर्वज सभके जे बनाएल जे छै ओ उत्तम सँ उत्तम तरीका छै अपना शरीरके स्वस्थ राखऽके लेल